फोटोग्राफी केह् ऐ इक कला केह् करना कुसै व्यू गी जां कुसै सीन गी इक कैप्चर करने दा मतलब कि इक उसी इक याद तरीके दा करा दा मतलब कि उसी खिच्चियै ते अपने कोल रक्खी ओड़ना प्रीजर्व करियै केह् होंदा कि फोटोग्राफी केह् ऐ नाह्ड़े दो मीनिंग होंदे मतलब कि ड्राइव होंदा दो वर्ड चा इक होई गेआ फोटो फोटो मतलब होई गेआ लाइट होर ग्राफी मतलब होई गेआ लिखना जां पढ़ना फोटोग्राफी एह् ऐ कि जो पैह्ले जमान्ने हे केह् हा लोक कैमरा इस्तमाल करदे हे ठारां सौ सत्तारां बिच्च पैह्ला कैमरा बनेआ हा ठीक ऐ ते नुआढ़े च केह् हा कि बंदे ओह् ब्लैक एण्ड व्हाइट हा पता कि ओह् कलरफुल फोटो निं हा खिच्चदा कैमरा पर अज्ज जमान्ने च बड़ी जैदा इंप्रुवमेंट होई गेई बड़े जैदा तरक्की होई ऐ कि जेह्ड़े एह् न कैमरा न ओह् उं'दी जैदा परफार्मेंस बड़ी जैदा उं'दी जेह्ड़ी ओह् ऐ क्षमता ओह् बड़ी जैदा बधी गेदी पैह्लें पैह्लें जेह्ड़ी फोटोग्राफी च बिलकुल इ'यां हा कि लोक बड़े जैदा बड़े जैदा अफोर्ड नेईं ही करी सकदे इसी खरीदी नेईं ही सकदे क्योंकि क्योंकि एह् मैंह्गा आंदा हा होर लोकें गी केह् हा कि लोकें गी इन्ना शौंक बी निं हा लैह्ल्लूं फोटो खिच्चने दा जां पर हून केह् ऐ कि जियां जियां साल बधदे गे जियां जियां लोकें गी थोह्ड़े पता लग्गेआ थोह्ड़ी जेही इ'यां जागरूक होऐ लोक उनेंगी थोह्ड़ा पता लग्गेआ कि नेईं फोटो नाम दी कोई चीज होंदी ऐ जां इमेजिज़ नाम दी कोई चीज बी होंदी ऐ ते फ्ही लोकें दा बी इंट्रस्ट केह् होआ कि उ'नेंगी चाहे दा केह् ऐ अज्जकल दे जमान्ने च अज्जकल दे जमान्ने च ते लोक हर इक बंदा फोटो खिच्चदा हर इक बंदे अगर छोटा जेहा बच्चा उसी बी पता होना कि फोटो कि'यां खिच्चदे हां जो ऐ पर एह् पैह्लें जमान्ने च एह् निं हा पैह्ले जमान्ने च बिलकुल बी लोकें गी पता निं हा कि में इ'यां फोटो बगैरा जां लोकें गी केह् हा कि लोकें दा इं'दे च इंट्रस्ट बी नि हा इं'दी लोक अपनी लाइफ च बिजी रौंह्दे रेह् जां एह् कि बस इ'यां गै उयै नेहा कोई बड्डा बंदा जेह्ड़ा जां कोई अमीर ऐ जां कुछ ओह् इ'यो अफोर्ड अफोर्ड थोह्ड़ा अफोर्ड करी सकदा हा उसी कि केह् होंदा हा कि पैह्ले बी जेह्ड़ा कैमरा आंदे हे उं'दे च केह् होंदा हा कि रीलस पाना पौंदियां हियां हां ते ओह् फिल्म आंदी ही ते ओह् हट्टी दा खरीदियै ते ओह् पाने पौंदी ही जो कि बड़ा जैदा खर्चा पेई जंदा हा नुहाड़ा होर ओह् बी बड़ा जैदा ओह्दे च टाइम लगदा हा अगर कोई फोटो बनाने नुहाड़े च बी इक दो घैंटा लगी जंदा हा फोटो बनाने गी ते जेह्ड़ा डिफरेंस अज्ज होर पैह्लें कैमरे च होर अज्ज दे कैमरें च पैह्ले कैमरे बिलकुल इ'यां हे मतलब कि कुछ आक्खी निं सकदा कोई जां कोई तैह्लू टैकनालजी बी तैह्लू स्टार्ट होई बी चीज स्टार्टिंग स्टार्टिंग च बिलकुल लैन नेईं होंदी ऐ ते अज्जकल केह् ऐ जो नमें अज्जकल मोबाइल च कैमरा आए दे उं'दा केह् ऐ बड़ी सारी क्षमताएं न बड़ी सारी परफार्मेंस ऐ अच्छियां अच्छियां कि क्योंकि ओह् केह् करी सकदे अपने मतलब कि जियां हून अज्जकल दे पैह्लें पैह्ले बड़ा टाइम लगदा हा अगर फोटो खिच्चै दे तुस अद्धा घैंटा अद्धा अद्धा घैंटा खाई ओड़दा हा इक इक फोटो गी करने गी पर अज्जकल जेह्ड़े फोन च कैमरा आए दे न उं'दा केह् ऐ कि इक मतलब कि जस्ट कि तुस खिच्चगे फोटो इक सैकंड लग्गना बस ते फोटो थुआढ़ा प्रोसैस होई जाना उंदा केह् ऐ बड़ी सारी अज्जकल ओह् होई गेदा कोआलिटी हाई गेदी टाइम बिलकुल निं लगदा प्रोसैस होने गी इमेज ते पैह्ले पैह्ले बड़ा जैदा टाइम लगदा हा होर बी बड़ी सारी प्रफोर्मेंस जियां बधिया कैमरे दियां हर इक बंदे आस्तै केह् होई गेदा आम होई गेदा कैमरा ठीक ऐ हर इक बंदे कोल ऐक्सेस ऐ कैमरे दा हर इक बंदा फोटो खिच्ची सकदा वीडियो बनाई सकदा जो कि अज्जकल दे बंदे लेई नार्मल गल्ल ऐ अज्जकल जेह्ड़े निक्के बच्चे न उ'नेंगी बी पता होना कि फोटो कि'यां खिच्चदे जां पैह्लें पैह्लें जमान्ने च बिलकुल बी निं हा ओह् होंदा अज्जकल दे जमान्ने च केह् ऐ कि जेह्ड़े अज्जकल दे नमें कैमरा आए दे उं'दे जेह्ड़े फीचर होंदे फेस रैकोगनाइजेशन आह्ले होई गे सैंसोडाइन सैक्शन आह्ले होई गे अक्खियां थुआढ़ियां डिटैक्ट करी सकदे ओह् कि मतलब कि तुस ऐ ओ ऐ जां उ'यै बंदे ऐ निं ऐ जां नां जां बिलकुल बी मतलब बिलकुल कोई उं'दी कोआलिटी इ'न्नी जैदा हाई ऐ कि जूम करियै दिक्खा दे तां बी तुसेंगी बिलकुल स्हेई लब्भना बिलकुल फोटो फट्टना निं पिच्छु बने दा हाई ओह्दे होर अज्जकल एह् कि जेह्ड़े पैह्लें पैह्लें दूए कैमरे आंदे हे जियां होई गेआ डी एस एल आर होई गेआ जां कुछ होई गेआ अज्जकल इं'दा पूरा मार्किट डोउन फाल होई गेदी कि एह् क्योंकि लोक उ'नेंगी खरीदना निं चांह्दे क्योंकि अज्जकल फोन च इ'न्ने जैदा स्हेई स्हेई कैमरे आए दे इक कोई दस ज्हार दा बंदा फोन लै दा नुआढ़े च बी इ'न्ना जादा स्हेई कैमरा होना कि बंदे गी जरूरत निं पौनी कि बंदा चाली पंजाह् ज्हार दा कैमरा खरीदै अज्जकल लोक बड़ी कोआलिटी सेम कोआलिटी उसी मोबाइल च लब्भी जानी ऐ अपने फोन च लब्भी जानी ऐ जेह्ड़ा दस ज्हार दा फोन लैग बंदा ते होर केह् ऐ कि जियां हून पैह्लें केह् हा कि लोक इमेज जां कुसैगी फोटो शेयर करना जां ओह् निहा अज्जकल केह् ऐ कि टैक्नोलजी इन्नी जादा बधी गेदी लोकें केह् करना कि हून फोटो खचाग ते इक सैकेंड दे अंदर कुसै गी भेजी सकदा शेयर करी सकदा अग्गें पिच्छें जां हर इक चीज अवेलीएवल ऐ अज्जकल पैह्ले जमान्ने च बिलकुल बी निहा होंदा ऐसा होर ईजी ऐ क्योंकि कि अज्जकल ते बिलकुल बी ईजी ऐ क्योंकि अज्जकल जो छोटा जेहा बच्चा ना अगर ओह् इक दो साल दा ना उसी बी पता ऐ कि सैल्फी कि'यां खिच्चनी जां जियां कोई वीडियो बनानी ऐ कि'यां बनान्ना में ते एह् सारियां चीज पता अज्जकल होर इ'यै बड़ा डिफरेंस ऐ इं'दे च होर कोई जादा ऐ निं ऐ होर अज्जकल हर इक आम चीज ऐ कि फोटो खिच्चना ते बिलकुल ई आम चीज ऐ होर अज्जकल ते बिलकुल मतलब कि इ'यां टापिक ऐ कि इ'यै फोटोग्राफी दा अज्जकल जियां मीडिया दिखगे जां एह् मीडिया बी मतलब जिन्ने अज्जकल एह् चला दे लीडर्स होई गे पोलिटिकल लीडर होई गे हर इक बंदा बिना वीडियो दे जा दा ऐड्वर्टाइज़्मन्ट आस्तै अज्जकल किन्ना जैदा होंदा कि परमोशन करानी जां बिना फोने दे जां कुछ बिलकुल होई निं सकदा नेईं ते पैह्लें ते बिलकुल गै निं हा कि पैह्ले लोकें गी पता बी निं हा इन्ना कि ओह् हा क्योंकि एह् बड़े जैदा पैह्लें कोला बड़े जैदा चेंज होई गेदी मतलब इकदम से ना फोटोग्राफी ते बिलकुल होई एह्दा कि बिलकुल चेंज होई ना इक यकदम इकदम से आखदे ना जियां कि एह् होंदा कि लोकें दी लाटरी लग्गी जंदी इ'यै नेहा स्हाब होएआ फोटोग्राफी दा पर एह् ऐ कि जेह्ड़ा पिच्छें आह्ले कैमरा आए जेह्ड़े पैह्ले कैमरा आंदे हे उं'दे बड़ी जैदा कि उंदे ऐल्लै कोई दिक्खदा निं उ'नेंगी कि इसलै फोन च ही बड़े जादा स्हेई ओह् आ दे बड़े जैदा स्हेई आंदे कैमरे बगैरा सब कुछ